तुमी देवाक भियेंता हय हांव देवाक खूब भियेता कित्याक म्हाका खबर आसा एक पान सुद्दां जर हालूंक जाय न्ही ताका देवाचें पर्मिशन जाय आनी जर कितें वायट बरें जालें की तोच आसा कोण शिक्षा दिवपी पळय तो म्हणून हांव ताका खूब्ब भियेंता कितेंय करच्या पयली धा वेळां हांव विचार करतां